पारा अमीनाबाद लालबाग़ हज़रतगंज कृष्णा नगर चारबाग़ इंदिरा नगर दुबग्गा पराग चुंगी अलीगंज मुंशी पुलिया तकरोही गोमती नगर अमराई गांव रसूलपुर कपासी कुर्सी रोड बक्शी तलाब इटौंजा चिनहट चौक